हलो सर मैं प्लम्बर कम्पनी से बोल रहा हूँ जिनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट करवाया है आपके घर में जितने भी जी जी जी सर मैम मैं मैं ये सारे फ़ोन कर रहा हूँ आपको सारी मेरे जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे वहाँ अभी फ़ेस हो रही है और मुझे और भी जो चीज़े अभी वहाँ पर रिक्वायर्ड है अपना काम करने के लिए मैं उसको बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है मैम जी मैम मैं ये बोल रहा था कि जिस प्रकार से हम अपने घर आपके प्लॉट का जो लेआउट है तो उस हिसाब से मुझे अभी तक आपके प्लॉट पर जो जिस डिज़ाइन का घर बन रहा है मुझे उसका लेआउट अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है किया गया है जिसके वजह से मैं अपना प्लम्बिंग का कार्य वहाँ पर चालू नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ये भी जी मैम मेको लगता है कि हमारी कम्पनी से ही शायद उनके दिमाग से निकल गया होगा ठीक है मैम अभी मैं भिजवा देता हूँ आप उन्हीं के हाथ में में भिजवा दीजिएगा लेआउट और मैम मैं ये बोल रहा था कि जो भी आपको जिस जो भी आपको उसमें पाइप्स डलवाने हैं तो मुझे मैं आपको बता देता हूँ तो आप उसी हिसाब से आपको जो कम्पनी पसंद आए आप उस कम्पनी के पाइप्स मुझे बता दीजिएगा तो मैं वह डाल दूंगा

मैम अभी मार्केट में जी मैम मार्केट में भी बहुत सारे पाइप्स मौजूद है हैं जिसमें से जो पी वी सी पाइप्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में हैं वो बहुत अच्छे होते है वो जल्दी टूटते फूटते भी नहीं है और वो आपके बजट्स में भी आ जाएंगे

जी मैम आपको कम से कम तीस से चालीस हज़ार का खर्चा आ जाएंगा सारी फ़िटिंग कराते कराते और उसमें आपके पाइप्स भी हो जाएंगे जो टाइप हम लोग डालेंगे उसमें पी वी सी वाले वो गर्मी में भी मतलब उनमें पिघलने का या उनमें टूट फूट बढ़ाने का कोई डर नहीं है मैम आपका घर नया बन रहा है आपको सर्विसिंग भी अच्छी चाहिए तो मैम आप अब वगैरह आप लो क्वालिटी का पाइप डलवाएंगे तो मैम अगर आप जी मैम जी मैम मैम प्लास्टिक के ही पाइप डालेंगे पर मैम उनकी सर्विसिंग अच्छी रहेगी मैम उनकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा रहेंगी जैसे आपने अगर एक बार उन्हे डलवा लिया तो फिर आपको पंद्रह बीस साल बिल्कुल फुर्सत हो जाएंगी आप उनको ना चेंज कराना है आपको मैम तो पंद्रह बीस साल के हिसाब से फिर वो उतने ज़्यादा पैसे नहीं ठीक है मैम एक काम करते हैं मैम आप जब मैं आपके घर आऊँगा तो मैं आपको कुछ मार्केट रेट्स ले कर आ जाऊंगा डिफ्रेन्ट पाइप्स और डिफ्रेन्ट कम्पनीज़ के फिर आप उसमें से सेलेक्ट कर लेना कि आपको जो भी आपके बजट में अच्छा फ़िट हो रहा होगा फिर हम उसे फ़िट कर देंगे जी मैम जी मैम जी जी जी मैम मैं आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ तो मैं ख़ुद ही आ जाता हूँ फिर आप मुझे अपने घर का लेआउट दे देना और मैं आपको सारे रेट बता दूंगा सारी वेराइटी भी बता दूंगा और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हम कितने दिन में आपका काम कम्प्लीट कर देंगे और आपका कितना बजट कितना खर्च जाएगा उस हिसाब से